यौ हम अहाँकेँ गाड़ी बुक कयने रही छओ बजेके लेल लेकिन अखन सवा छओ बाजि गेलै हमरा जरूरी काम छै हम दोसर गाड़ी बुक कए रहल छी अहाँ अपन गाड़ीके कैन्सल कऽ देबै